असें गार्डेनिये खेतीबाड़ी करने आस्तै बक्खरे बक्खरे हथियार लोड़दे पौंदे बांगडू होंदा दराटी होंदी कतालु होंदा गैंती गैंती बी लोड़दी होंदी गुड्डने आस्तै गैंती कम्म औंदी बोगडूं इ'यां जिसलै बूह्टे निक्के निक्के होई जान ते ओह्दे आस्तै जिसलै असें उंदियां क्यारियां बनानियां ते ओह्दे आस्तै लोड़दे अस निक्के निक्के निक्की निक्की गोड्डी देनी होऐ ते बोगडूं लोड़दा फ्ही कतालु बी होंदा इक फ्ही दराटी लोड़दी अस घाह् बड्डने आस्तै घाह् बड्डने आस्तै फ्ही जिसलै जेह्कियां चूड़ियां शूड़ियां होई दी हुन्दियां आड़ी ओह् बड्डने आस्तै दराट लोड़दा पौंदा ते दराट एह् ते इ'यां लोड़दियां गै पौंदियां इ'यां ते निक्कियां निक्कियां चीज़ां होर बी बड़ियां लोड़दियां पौंदियां अवा एह् ज़रूरी चाहिदियां हुन्दियां असें खेतीबाड़ी करने आस्तै जियां गैंती हे बगैरा गुड्डना हुंदा वेल्चा बी मिट्टी सुट्टने आस्तै लोड़दा फ्ही किश चीज़ां असें पद्धरियां करने आस्तै तलोट लोड़दा पद्धरियां चीज़ां करने आस्तै ओसदे जिन्ने बी ढिल्ल होने ओह् भन्नने ओसदे कन्नै फ्ही इयां शैल साह्री होई गेआ ज़मीन जिस बेल्लै ओस बेल्लै जाइयै बीऽ राह्ने पौंदे लगदी ते बड़ी मेह्नत पर केह् करना ओस बेल्लै गार्डनिंग आस्तै इ'यां होंदी खेतीबाड़ी साढ़े ग्रांऽ च हून ते मशीनै बी हैन ब जेह्के हथियार न एह् ओह्दे च गैंती वेल्चा कोहाड़ू बौंगडूू कतालु तलोट ते एह् ते ज़रूरी गै लोड़दियां मेन लोड़दी दराटी दराटी लोड़दी सारी जगह् साफ करने आस्तै घाह् शाह बड्डने आस्तै दराटियै बगैरा तुस किश बी नी करी सकने दराटियै बगैरा दराटी दे बगैरा तुस बाड़ियै नेईं जाई सकने केईं केईं घाह् होंदा कियां जाना कुती जां तक घाह् साफ़ नी होवै तां तक गुड्डने बी कियां गुड्डना किश घाह् घाह् साफ़ करना ही पौंदा सारा पैह्ला फ्ही ही खेतीबाड़ी होंदी तैलु जाइयै लगदा पता के केह् केह् लोड़दा खुम्बै जाइयै गुड्डने ताईं ते मेन वेल्चे दी गै होंदी लोड़ जेह्की ज्यादा होंदी वेल्चा बी चलो इ'यां अग्गें पिच्छें घाह् मिट्टी सुट्टनी बराबर करने ई फ्ही गैंती फ्ही खाले कड्ढने ताई बोंगड़ी बी लोड़दी पैह्ले जिसलै निक्की निक्की खालिया बनानियां तां बौंगड़ूयै कन्नै बी बनी जंदी फ्ही उसदे बाद च जिसलै बराबर कीती ते बड्डी बौंगड़ी लोड़दी ओह्दे कन्नै बी शैल साफ़ होई जंदी जगह् तैलु जाइयै भन्नी भुन्नी फ्ही जिसलै मिट्टी होंदी फ्ही ओह् तलोटे कन्नै भन्ननी मिट्टी बड्डे बड्डे ढिल्ल होंदे जेह्के तैलु जाइयै बाड़ू साफ़ होंदा इ'यै किश लोड़दा होंदा सारा इ'यै मेन इ'यै होंदा साढ़ै जनानियें दराटी बड़ी ज़रूरी होंदी ते ओह् तुसें हर ग्रांऽ लब्भी जंदी दराटी तुप्पो तुस जित्थें मर्ज़ी हर घर होन्दियां पंज पंज छे छे इक होंदी दंडल दराटी दंडल दराटियै कलाइयै लोड़दी हुंदी घाह् बड्डने आस्तै